दिक्खो साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक बिच बड़े जादा सोशल प्रोग्राम होंदे न जि'यां कि हेल्थ केयर ऐ पावर्टी दे लक्षण ऐ वुमन एंपावरमेंट ऐ नुहाड़ी बजह् कन्नै केह् ऐ कि गौरमेंट ने बड़ियां जादा स्कीमां कड्ढी दियां न एह्दी इक बजह् एह् कि लोकें ई जागरूकता करनी जि'यां कि हून इक स्कीम बी पी एल स्कीम इक स्कीम ऐ आंगनबाड़ी स्कीम आंगनबाड़ी च दिक्खो गौरमेंट रुट्टी शुट्टी सब दिंदी ताकि लोक केह् करन एह्दा फायदा लैन जेह्के आंगनबाड़ी दे वर्कर न नुहाड़ी बजह् कन्नै केह् ऐ कि आगनबाड़ी जेह्के वर्कर उ'नें ई पेंशन लग्गी दी हून जि'यां तुसें ई सनांऽ कि साढ़े जेह्के उधमपुर दे बिच मेन सोशल कॉस न जि'यां कि एजुकेशन गी लेइयै हेल्थ केयर गी लेइयै हून जि'यां कि हेल्थ केयर ऐ नी एह् मतलब कि जगह् जगह् कैम्प लगदे वुमन एंपावरमेंट दी गल्ल होंदी कि बड़े सारे रेप होआ दे जि'यां कि कुड़ियें गी छेड़दे मुड़े इं'दे बाद केह् करदे जेह्की बी इं'दी टीम बनी दी होंदी जगह् जगह् जाइयै सनांदी कि इ'यां करना चाहि्दा इ'यां करना चाहि्दा नुहाड़ी बजह् कन्नै एह् स्कीमां ते बड़ियां न केह् करदे लोग ग्रांऽ ई जाना पसंद नेईं करदे हैन हून जि'यां गल्ल करा दे तुस एजुकेशन गी लेइयै हून बड़े सारे ऐसे ग्रांऽ न जि'त्थें अजें धोड़ी एजुकेशन पुज्जी गै निं ऐ ते गौरमेंट ने स्कीमां कड्ढी दियां कि इ'त्थें इ'त्थें जाइयै केह् करो लोकें गी शिक्षा देओ ऐहीं बी ऐसी ऐसी जगह् न जि'त्थें दिक्खो तुस कुड़ियें गी नेईं भेजदे पढ़ने ई पंजमी धोड़ी स्कूल न हाई स्कैंडरियां नेईं होआ दियां दूर होने दे कारण लोक नेईं भेजदे कि के ऐसे ग्रांऽ न जि'त्थें बिजली निं ऐ पढ़ाई कु'त्थां होनी बस मिगी इ'न्ना गै पता में इ'न्ना गै सनाना कि गौरमेंट ने जि'न्नियां बी स्कीमां कड्ढी दियां न में चाह्न्नां कि ग्रांऽ आह्लें गी एह् स्कीम पता लग्गै